ویسے تو ابھی گئے نہیں ہیں لیکن کشمیر وہاں گرمی کے موسم بہت زیادہ ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں بہت زیادہ برف برف باری ہوتی ہے اسی لیے اگر کبھی موقع ملا تو وہاں جائیں گے گھومنے کے لیے کیونکہ وہاں کا موسم بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور برف جو گرتی ہے وہ وہ وہ دیکھنے میں بہت زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اور یہ ویڈیو اوڈیو پہ دیکھے ہیں اور اگر کبھی موقع ملا تو جائیں گے وہاں گھومنے کے لیے اور بہت ساری جگہ ہے جہاں گھومنا گھومنے کا سوچے جیسے آگرہ کا تاج محل ہو گیا یہ سب گھومنے کی جگہ اور کبھی کبھی ہو سکے موقع ملے گا تو ان شاء اللہ ضرور جائیں گے گھومنے کے لیے اور یہ گرمی کے موسم میں سفر اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہاں جو کشمیر میں وہاں ٹھنڈک ٹھنڈ ٹھنڈ رہتا ہے اور وہاں اچھا لگے گا یہاں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے اسی لیے وہاں کا وہاں کا بہت زیادہ اچھا ویو ہوتا ہے